السّلام علیکم جی الحمد للہ جی بھائی بتائیے جی بھائی دیکھیے اِس ٹائم پہ ہمارے پاس جی بھائی اِس ٹائم ہمارے پاس ریڈمی کا فون آئے ہوئے ہیں جو کہ دس ہزار کی رینج میں آئے ہوئے ہیں اور اُس میں آپ کو ٹین پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ بھی مِلے گا دیکھیے بھائی دیکھیے بھائی ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ یہ ہے آپ کو ایک گفٹ بھی مِلے گا جو کہ ہمارے یہاں دھماکہ چل رہا ہے اِس دھماکے میں آپ کو ایک بہترین گفٹ بھی مِلے گا اور ٹین پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ بھی مِلے گا کیوں کہ آپ ہمارے پوری مارکیٹ میں کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے آپ کے گفٹ کے اندر بات کی جائے تو ایئر بڈس بھی ہو سکتے ہیں ایئر فون بھی ہو سکتے ہیں جی دیکھیے بھائی گفٹ تو ضروری ہے دیکھیے بھائی گفٹ لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا کیوں کہ جب آپ گفٹ لے کے جائیں گے تو اُس کے بعد میں دوبارہ ہمارے پاس آنے کی کوشش کریں گے کیوں کہ بہتر گفٹ ہوگا جس سے آپ کو ہمیشہ یوز کریں گے تو آپ ہمیشہ ہماری تعریف بھی کرتے رہیں گے کہ بہتر چیز مِلی ہے مجھ کو اور آپ دوبارہ آنے کی بھی کوشش کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی بھیجیں گے بھائی آئی فون ایلیون پرو تو آپ کو ایسے ہی مِلے گا ساٹھ ہزار روپے کا ہے لیکن آپ اِس کی ڈسکاؤنٹ مِل جائے گا آپ کو پندرہ پرسینٹ کا اور آپ کو ایک گفٹ بھی مِل جائے گا آئی فون تھرٹین اور آئی فون فورٹین بھی بھائی مِل جائے گا آپ کو جی بھائی اِس میں آپ کو جی بھائی اِس میں آپ کو پندرہ پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ مِلے گا اور گفٹ آپ کو کوئی سا بھی فون لیں گے تو آپ کو گفٹ ضرور مِلے گا ہر ایک ہر پروڈیکٹ کے ساتھ میں جی ٹھیک ہے بھائی مجھے اِنتظار رہے گا